पहली ते इडियां होई जेहदे बिच अस रौहन्ने होन्ने हां दूआ पाकिस्तान होई गेआ त्रीआ नेपाल होई गेआ चोथा होई गेआ चाइना होई गया ते पंजमा होई गेआ बगलादेश